अरे आपके यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी जगह मिलेंगी कितने दिनों शीतल जाना चाहते हैं तो फेमस मंदिर है वहीं घूमना चाहती हैं बस जी जी परसों का सोच रहे है आने के लिए हम आएंगे तो हरदोई जिले से ही पूछ रहे थे कि आपसे कहाँ मिलेगी हम लोग चार लोग हैं हम हमारे धर्म पत्नी दो बच्चे सस्ता क्या रहेगा

जी जी जी अच्छा जी जी जी जी उसमे खाना खाना नहीं आपने कहा न खाना हो जाएगा तो वहीं पूछा हमने नहीं आप आप कह रहे हैं न खाना भी हो जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा तो कुछ कनशेसन वगैरह रहेगा इसमे या ये फिक्स एमौंट है जी जी जी जी ठीक रहेगा गाड़ी आपकी है तो हजार रुपये गाड़ी का चलता है बस का कहाँ है